हेलो हेलो नमस्ते हँ हमे दोकनदार हँ सामने अहाँके छिए डराइवर बोलै छिए हुँ हँ हुँ तऽ रोडपर चलाबै छिए अहाँ तऽ अहाँ नहि देखै छिए कइसन हइ नहि हइ अहाँ डराइवर छिए अहाँ चलबै छिए तऽ अहाँ नहि देखिकऽ चलै छिए कोन रोड कइसन रोड हइ अच्छा तऽ आ अएबै तऽ देखिए ने लेबै कइसन रोड हइ नहि हइ ओ हम दोकान दोकानवला छिए तऽ हम दोकानपरसँ उठिकऽ थोड़हि देखैलए जाइ छिए अहाँ तऽ डराइवर छिए तऽ अहाँ तऽ चलेबै जब रोडपर तऽ अहाँ तऽ देखिए लेबै कइसन कोन रोड हइ नहि हइ

रोड थोड़े चौड़ा बहुत रोड मिलत अहाँके टुटल फुटल सारा बहुत मिलत टुटल फुटल रोड हँ हँ हँ ठीक छै हँ

हुँ हँ तऽ बतैऔ ने रोड केहन छै चलबै छिए गाड़ी रोडपर तऽ अच्छा तऽ ठीक छै राखू